जब हमें अधिक दिनों के लिए बाहर जाना पड़ता है तो अ जो छोटे पौधे हैं जो गमले में है या किसी ऐसे ग्राउंड में लगे हुए हैं कि जहां पर उनको दो चार दिन में जरूर पानी की जरूरत पड़ती है खाद की जरूरत पड़ती है तो इसमें हम जाते समय तो खुद ज़्यादा से ज़्यादा पानी उसमें डाल कर जाते हैं ताकि उसकी नमी अ बनी रहे और इसके साथ साथ अ जो विश्वसनीय पड़ोसी हैं या तो घर में कामकाज करने वाले हैं उनको सजग करके जाते हैं कि इन पौधों को नियमत जैसे जब जरूरत लगे तो इनको अ पानी अ और खाद जरूर देना चाहिए और वह इस बात का भी पालन करते हैं जिससे हमारे बागानी में अभी तक बहुत सारे पौधों का विकास हो चुका है और बहुत सारे पौधे फल के रूप में भी विकसित हो चुके हैं और वो लगातार फल भी देते हैं तो इस तरीके से हम अपने इन पौधों का देखभाल सुचारू रूप से कर लेते हैं बहुत बहुत धन्यवाद